हमारे जौनपुर जिले में जो त्यौहार मनाया जाता है काफ़ी प्रमुख त्यौहार मानया जाता है जो यहाँ के प्रसिद्ध हैं जैसे दीपावली दीपावली जब आता है हमारा एक अलग मेला जैसे हम बोलते हैं पूरे उत्सव के साथ जौनपुर में मनाया जाता है अलग अलग पंडालों में जगह हैं जैसे चौकिया धाम है वहाँ पे सजाया जाता है अलग अलग मेला हैं हमारे जो फेमस है मछली शहर है बधमा है इन जगहों पे मनाया जाता है त्यौहार एक अलग रहता है जैसे होली हो गई अभी आने ही वाली है होली हमारे यहाँ पे वो अलग एक जौनपुर में अलग उत्साह रहता है एक दूसरे से रंगोलियाँ मनाते हैं खेलते हैं और अगल अलग चीज़ होती रहती है जैसे रक्षा बंधन हो गया भाई बहन का त्यौहार होता है हम अलग एक दूसरे से प्रेरित होते हैं एक दूसरे से आपना एक रिश्ता रिलेसन जैसे हम कहते हैं भाई बहन का प्यार बना रहता है वो चीज़ हम दूसरे से करते हैं दुर्गा पूजा जैसे नवमी हो गई हमारे जब जौनपुर में होता है नौमी तो अलग अलग स्थान पे जौनपुर में है चौकिया धाम पे वहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और अलग अलग जगह पे बैठाया जाता है जैसे क्षेत्र में कई कई जगह क्षेत्र पे हैं वहाँ पे ये सब किया जाता हे उनका पूरा देखभाल किया जाता है लोग उत्साहित उस जगह पे पूजा पाठ करके अपना मनाते हैं जो करते हैं इस तरह के हमारे जौनपुर में प्रमुख त्यौहारों में से एक है ये सब चीज़ें हमेशा लगातार चलती रहती है हमारी संस्कृति में ये सब अपनाया जाता है इस तरह से हमने अपने जौनपुर में भी देखा है हमने मेला का रूप जो है इस तरीके से हमने मनाते हुए देखा है और लोगों में अलग उत्साह रहता है ये सब चीज़ें हमें